अगर में थुआढ़े कन्नै साढ़े भारत देश दे पंञें स्टेटें दे नांऽ गल्ला न न न न नांऽ दी गल्ल करां तां ते उं'दी पैह्ली स्टेट औंदी ऐ राजस्थान होई गेई दूई होई गोआ होई त्रीऽ स्टेट होई उत्तर प्रदेश होई चौथी स्टेट होई उत्तराखंड होई पंजमी स्टेट होई मुंबई होई